पहिलुकामे तऽ छल जे गीत सन किछु नहि मनो पहिलका मनोरञ्जन तऽ छलै सीमित छलै हेँ नाटक ईसभ होइत छलै गामेगाम ओहिमे लोक भाग लैत छले खेलाइत छले आओर दर्शकसभ पाँच पाँच किलोमीटर जाइत छले हेँ नाटक देखय लेल ओकर बाद पर्दापर सिनेमासभ सेहो देखाओल जाइत छलै हेँ तऽ ओहो लोक गाम गाम जाइत छले हेँ देखय लेल ओकर बाद ज्योँ ज्योँ युग परिवर्तन होइत गेलै हेँ रेडियो एलै रेडियोसँ से लोक सुनैत छल हेँ तकर बाद टी वी एलै तऽ लोक देखय लागल ओकर बाद कम्प्यूटर आबि गेलै मोबाइल आबि गेलै तऽ आब तऽ मोबाइलोमे लोक घर बैसल बैसल देखैए लेकिन पहिलुका जे छलै हेँ जे नाटक होइत छलै हेँ लोक ओहिमे भाग लैत छल हेँ आओर दर्शको देखै छल हेँ ओ नीक छलै हेँ आबक युगमे तऽ जे भेलैए से सिनेमो तिनेमा अबैत छै ताहिमे कनी अश्लील प्रदर्शन ईसभ आ नाच गान जे होइत छै ओकर कोनो कायदा नहि रहैत छै आ देह प्रदर्शन बेसी भऽ गेलै हेँ गीतोसभके जे छै पहिलुका गीतसभके जे भाव बुझैत छलै आबक गीतके तऽ फकरा जँका लगैत रहैत छै खाली ओहिपर नाच गान होइत छै आ म्यूजिक ततेक जोरसँ ओकर वाद्ययन्त्रसभ रहैत छै जे खाली उएह सुनाइ दैत छै आ उएह डांस नाच जे नृत्य करैए सएह देखाइ दैत छै